किसकी हंजी

अच्छा ठीक ऐ एजुकेशन दे ते नेईं ऐ हां दूर ते पौंदा ऐ अख़नूर आह्ली साइड सर उद्धर उलटा पोदां ना अख़नूर दे इद्धर पुलै दे पैह्ले इक नम्बर औंदां नां परगवाल आह्ली साइड हांजी